हैल्लो नमस्ते सुशील सर बोल्ला दे ओ सर ऐक्चुअली अस जम्मू आए दे आं ते असें जनाब तुं'दा नंबर दित्ता गेआ कि तुस जम्मू अस अगर जम्मू पुजगे तुं'दे कन्नै अस राबता करचै कि तुस असें गी गाइड करगे जम्मू केह्ड़ी केह्ड़ी ज'गा दिक्खी सकदे सर इसलै अस शहीदी चौक

अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा

ओके जी जी जी जी

ठीक ऐ जी जी जी सर जी ओके जी

जी जी जी ओके जी जी

ओके अच्छा ओके सर शुक्रिया सर सर तुं'दा मता मता धन्नबाद